जि'यां कि तुसेंगी अ'ऊं सनानां पंजे स्टेटें दे नांऽ तां एचपी जानि कि हिमाचल प्रदेश एमपी जानि कि मध्यप्रदेश एपी जानि कि आंध्राप्रदेश होई होर इक राज्यस्थान होई होर इक गोवा होई